अपने क्षेत्र के छात्रों और इस्कूल कॉलेज में एस टी ई एम क्षेत्र में कार्यक्रम पाठकों को लाभांवित्त के विषय में हमारे यहाँ पर बहुत सारे सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजों में इस प्रकार के पढ़ाई होती है साथ ही साथ सरकार की कई योजनाओं के की वजह से छात्र छात्राएं लाभांवित्त हुए हैं साथ ही साथ अब नए इन विषय की पढ़ाई करने के बाद लोगों को रोज़गार और तथा तकनीकी क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा मिला है इसके साथ ही साथ बहुत सारे का सरकार और प्राइवेट संस्थाओं के कार्यक्रमों की वजह से अधिक से अधिक युवा वर्ग इस इस पढ़ाई के पढ़ाई के लिए रुझान और प्रभावित हुए हैं बच्चे हुए हैं जिससे कि समाज में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है इसके साथ ही देश के देश के विकास में भी इन युवाओं ने इन पढ़ाई के कोर्सों के माध्यम से अपने जीवन के साथ साथ देश के के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं इसके साथ ही बहुत सारे बहुत सारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ है